میری پسندیدہ بائک جو ہے وہ بلیٹ ہے ابھی میرے پاس میں بائک نہیں ہے لیکن اسکوٹی ہے جس میں کہ سامان بھی بہت آرام دہ ہوتا ہے اسکوٹی میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ سامان رکھ سکتے ہیں آگے بھی سامان رکھ سکتے ہیں اور اس میں ایک ڈگی ہوتی ہے جس میں آپ کچھ بھی چیز رکھ سکتے ہیں کچھ بھی چیز کو اس میں کیا نام ہے آپ آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں یا لے کے آ سکتے ہیں جوکہ بائک میں نہیں رہتا لیکن میری سب سے پسندیدہ جو بائک ہے وہ بلیٹ ہے بلیٹ کے اندر سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس میں جھٹکے کم لگتے ہیں خاص گڈھوں سے وہ بچی رہتی ہے گڈھے سے وہ بہتر رہتی ہے بچی رہتی ہے اوپر نیچے نہیں ہوتی ہے ان سب میں اس کے بہتر سب سے چیز یہی ہوتی ہے بلیٹ کے اندر کہ وہ آسانی سے انسان اس میں بیٹھ کے چلا لیتا ہے میری ڈریم بائک بھی بلیٹ ہی ہے کیونکہ میں نے بچپن سے ہی سوچتا ہوں کہ میرے پاس بلیٹ ہونی چاہیے میرا وہ ایک سپنا بھی بلیٹ کو لینے کا ہے کہ وہ ایک بہتر بائک مجھے لگتی ہے اس سے اور اس کے اندر ایک الگ ہی طرح کی ایک آواز ہوتی ہے وہ کمپنی میں مضبوط بائک بنی ہوئی ہوتی ہے جوکہ ہم آسانی سے ہمیں چلانے میں ایک مدد ملتی ہے ایک چلانے میں ایک آرام دہ رہتا ہے اس لیے میری پسندیدہ بائک جو ہے وہ بلٹ ہے بلٹ میں ایک دن سوچتا بھی ہوں کہ میں جس دن کیا نام ہے کسی کچھ پیسہ وغیرہ ہوگا یا کچھ اور چیز ہوں گی تو میں بلیٹ لوں گا کیونکہ میری پسندیدہ بائک ہی وہ ہے